नमस्ते मेरा नाम मीनाक्षी ते में अज्ज तुं'दे कन्नै साझां करना चाह्न्नीं के साढ़े डोगरी कल्चर दे जेहके इक गीतड़ू हैन जिंदे कशा लोक जेहके बाहर होंदे जारदे ना ते अज्ज ओह् दिक्खना असें कि लोक इसदे कशा बाहर की होआ दे न तां पैह्लें जेहके है ते सारे डोगरी कल्चर दे गीतड़ू जेहके हैन ना बड़े फैमस ते बड़े मिट्ठे न जेहके गीतड़ू हैन ना हर कोई गीतड़ू गांदा बी है डोगरी च ऐसा नेईं हे कोई बी ऐसा होग नेईं बंदा जिसी डोगरी ना बोलना ओंदी होग ना उसी मतलब गीतड़ू बी ओंदे ना पर लोक जेहके है ना शर्म करियै मरी जंदे ना ते अपनी डोगरी भाशा गी अग्गै नेईं करदे कि साढ़ी भाशा इन्नी मिट्ठी ऐ ते उसी फ्ही बी अग्गै की नेईं करदे हैन ते मेरा मन्नना एह् है कि साढ़े जियां गितड़ू बड़े फैमस है ते उसलै असेंगी बोलना चाहिदा ऐ उ'नें गी अग्गै करना चाहिदा ऐ नुआढ़े बाद जेहके लोग ना गितड़ू च निकली गे ते पंजाबी दी तरफ एहदा ज्यादा जारदे ना गाने बोलने मगर मेरे मन्नना एह् है कि लोकें गी पहले अपनी भाशा दिक्खना चाहिदी डोगरी फ्ही जाइयै पंजाबी दिक्खो डोगरी अगर असें गी औंदी ऐ साढ़ा जेहका तां पूरा सिस्टम सिद्धा होई जंदा की के डोगरी जेहकी तां साढ़ी आखदे ना जढ़ां जेह्कियां तां साढ़ी डोगरी ऐ ते अग्गै जेहका बूहटा ऐ फ्ही उसी अस खलारी लैने हां अगर डोगरी गै नेईं औंदी ऐ साढ़े डोगरें दी कोई पहचान नेईं होंदी ऐ बाकी दिक्खो लोग जेहके हैन ना अपने कल्चर बी हेन ना जी डोगरी नेईं बोलनी मिगी शर्म औंदी ऐ बस तुं'दी इक्कै गल्ल ऐ कि डोगरी नेई बोलनी ते नेईं बोलनी ते असें डोगरी ते गीतड़ू गांदे बी शर्म नेईं करनी ते इयां गे डोगरी बोलदे बी कोई शर्म नेईं करनी ऐ बस जेहका साढ़ा डोगरी कल्चर है ना ओह् सारे तू प्यारा कल्चर डोगरी ऐ कि के डोगरी कल्चर बिच दिक्खो तुस इन्ने मिट्ठे गीत ना ऐसा ऐसा नाच गाना ऐ नुआढ़े बाद ऐसा खाना पीना ऐ बौह्ने दा तरीका दिक्खो डोगरी कल्चर बिच नुआढ़े बाद डोगरी कल्चर च जेहका नां सारे गी शैल मतलब सारे गी शैल जेहका मी लगदा ऐ डोगरी कल्चर डोगरें दी पग्ग ते डोगरें दी पहचान अगर तुसें पग्ग बद्धी दी है ना तुस कुतै बी जाई सकदे उत्थै जाइयै दिक्खो ना कोई पग्ग बद्धी दी हांजी एह् डोगरी कल्चर दा ऐ हां इ'नें डोगरें दी पग्ग बद्धी ऐ डोगरें दी आइडैंटिटी ते इ'यै ऐ ते असें जेहका ना सारे दा जेहका ऐ इक कर्तव्य बी है अस सारें गी जेहका समझाना बी है कि असें गी अपनी डोगरी भाशा गी उसी छोड़ना नेईं ऐ उस दे तरफो जेहका तां इक आकर्शत होइयै अग्गै बधियै कम्म करना ऐ अगर अस डोगरी च कम्म करगे तां साढ़ी जेहकी डोगरी ना जम्मू कशमीर दे बाहर बी जानी ऐ अस जम्मू कशमीर दे बाहर बी जाह्गे ना साढ़ी इक पहचान होनी एह् नेईं है हून कि इक बंदा उत्थूं जम्मू कशमीर दा उनें एह् आखना कि बंदा डोगरा ऐ इस बंदे गी डोगरी भाशा ते उनें लोकें गी बी ना इच्छा होनी कि साढञी भाशा डोगरी सिक्खन ओह् कियां कि डोगरी इक खंड मिठियां कहाबत बी है ना साढ़ी जेहकी डोगरी है ना खंड मिट्ठी ऐ जिन्नी खंड मिट्ठी उन्नी गै साढञी डोगरी मिट्ठी ऐ ते लोकें गी इच्छा कि नेईं होऐ डोगरी सिक्खने दी ते तुस मिकी अपनी सनाओ अगर अस आपूं गै डोगरी भाशा गी छोड़ी देगे पर लोकें कि'यां बोलनी ऐ साढ़ा कर्तव्य है कि लोकें गी तुस खरी पैह्लें अपने आप बिच डोगरी बसाओ अगर साढ़े रग रग बिच डोगरी होंदी अस अग्गै कुतै बी जाह्गे ना डोगरी जेहका तां आक्खी सकदे के अस डोगरे हां नुआढ़े बाद अजकल गोरमेंट ने बी ज्यादा स्टेप लैते दे डोगरी आस्तै जेहके तां करने गित्तै अग्गै करने गित्तै कुदै सब्जैक्ट लाई ओड़े दा कालेज स्कूलें बिच डोगरी दा कुदै किश करी ओड़े दा कुदै जेह्का तां डोगरी बी डोगरी जेह्का तां काॅन्सटीट्यूशन शेडयूल अटठ दे बिच आइयै रक्खे दा डोगरी बी जिंदा ऐ साढ़ी हून कर्तव्य साढ़े एह् अस जेहका डोगरी जिंदा रक्खना ऐ अपने आप च गै नेईं पूरे लोकें च जिंदा रक्खना ते साढ़ा जेह्का गितड़ू दा कल्चर ऐ ना उसी बचाइयै रखना अज्ज दी गल्ल बात च इन्ना गै ते धन्याबाद